हमारे यहाँ नदी है अधिक नदी के समय में बाढ़ आ जाती है तो नदी में मछ्ली बहुत ज़्यादा है जैसे मछली हुआ काटला हुआ रोहू हुआ एक समय का ऐसा बाथा कु समय बाढ़ आई थी तो देखे बाढ़ के पानी में बड़ी बड़ी मछली जा रही थी एक ठो मछली को हम पकड़े तो मछली सा बहुत बड़ा मानिए चलिए वह वही सात आठ आठ किलो की थी रे काटला काटला देखे तो देखने में ख़ूब आनंद लगता था ख़ूब सुंदर थी सोचे सी मछली इतनी पानी में कैसे चले आया तो बाद में मालूम आई बाढ़ लाया था सब तरह से पानी सूख गया था यह मछली घेरा गया था तो पकड़ लिए पकड़ने में देखे यह मछली तो हमारे यहाँ तो यह मच्छी नहीं पाई जाती थी यह हो सकता है बाढ़ के पानी में मछली चले आई ऐसे ऐसे समय बरसातों के समय में अचानक हर एक साल ऐसी स्थिति रहती है ऐसे मच्छली हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है मछली यहाँ की मेन वजह है ऐसे मछरिए से ज़्यादा लोग देखते हैं मछली मारते हैं बेचते हैं अनेकों प्रकार की मछली यहाँ पाई जाती है जैसे काटला हुई रोहू हुई गोल्डेन हुआ मछली तो अनेक प्रकार के हैं बड़ी बड़ी मछली इसमें पाई जाती है रोहू काटला भुना यह सब बहुत अच्छी मछली है जैसे बोयाड़ी हुआ बोयाड़ी एक समय पर देखे चालीस किलो की थी देखें दो आदमी को नदी में पकड़ा तो देखे दो आदमी से बांस में टांग के जैसे ला रहा था हम पूछे यह मछली कहाँ का नदी में थी उसको जाल में पकड़ लिए वह मछली देख कर बहुत अच्छा लगा मछली देखे ऐसी मच्छी यहाँ तो है नहीं बाक़ी बाढ़ का समय था मछली चले आई ऐसे चौर चाचर में ऐसे भी मछली बराबर बारिश होती है तो मछली ज़्यादा रहती है